नमस्ते जी मुझे हल्दी का डेकरेशन करवाना है नहीं नहीं नहीं अच्छा करवाना है हाइ फ़ाइ ही करवाना है हम बड़े लोग हैँ तो ही थोड़ा हाइफाइ ही करवाना है उनतीस का होना चाहिए मतलब पंद्र पंद्रह से बीस पंद्रह से बीस तक तब चलेगा पंद्रह से हाँ चलेगा नहीं नहीं महंदी को भी करवाना है जमाल को भी करवाना है

जी जी जी जी पहले महंदी के तो अरे हल्दी के तो करवा लूँ अच्छा जी जी जी जी

जी तो देखें पहले लहंगा वह कर लेते है ना मतलब लहंगा अच्छा होना चाहिए दिखाइए लहंगा

है हल्दी पस मेकप सादा चाहिए कहिए मतलब होना चाहिए ताकी लोग आए

नहीं आप बजट के लिए चिंता मत करिए आप अच्छे से अच्छे करेंगे तो अच्छा रहेगा और

नहीं नहीं थोड़ा मतलब अलग लुक चाहिए ताकी लड़की देखने में अच्छी लागे मत्लब कोई भी देखे तो बोले कि हाँ लड़की है

जी जी जी हाँ मैनेजमेंट जी अगर मेहंदी के लेनी होगी तो अच्छी होगी एक यह जगह से सब हो जाएगा

बजट उजट बताएँगे

नहीं नहीं नहीं पंद्रह हज़ार बहुत ज़्यादा है हल्दी के लिए और मेहँदी के लिए थोड़ा कुछ कम करिए कहने का मतलब क्या है पुरा ऊपर ही ले जाएँगी अरे जिसकी सही है आपके कहना पर थोड़ा कम करिए नहीं अपने को इतना नहीं दबाते हैं थोड़ा कम करेंगी तो अच्छा रहेगा ठीक जी